जोंनि रायजोनि मुंदांखा जाथायफोरा जाहैबाय बैसागु बैसागुखौ जों बयबो ज' ज' मानियो रंजायो मोसायो बेनिफ्राय बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला' गथ' गथाय जों ज' ज' मोसाहैयो रंजाहैयो बेनिफ्राय मेथाइ खनहैयो बेनिफ्राय बोराय बुरै बे समाव सिख्ला सेंग्रा गथ' गथाय बे समाव रंजायो बयबो ज' ज' बिनि न' बिनि न' रंजायो थांङो मोसायो मुसुरो बेनिफ्राय जोबनायाव फांस'न जायो बैसागु फोरबो बेनिफ्राय बे फांसनाव मोसाहैयो बयबो रंजाहैयो बयबो मेथाइ खनहैयो बयबो सेंग्रा बोराय बेन्थ' बुरै सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' बेनिफ्राय बिनि न' बिनि न' जालायो लोंलायो रंजालायो बेनिफ्राय बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' ज' रंजायो मोसायो बे समाव बयबो गोसोखौ फुर्थि लायो फुर्थि खालामो मोसायो मेथाइ खनो बेनिफ्राय फांसन जायोब्ला बिदिनो मेथाइ खनग्रा गान खनग्रा गायक लाबोयो बोजों बोजोंनि गायक लाबोनानै मेथाइ खनहोयो मेथाइ खनहोनानै जों रंजायो मोसायो फुर्थि खालामो बेनिफ्राय बिदिनो ज' ज' बयबो रायजो राजा गाजा गोमजा जों बैसागु फोरबोखौ फालियो